हलो जय झूलेलाल दादा मां तव्हांजे होटल में ऑडर कयो हुयो कुझु रोटी कुझु सामानु जेके इहो कयामांव चावरु जीरा राइज़ दाल फ्राइ पनीर मशरूब और सिंधी भाॼी गोभी आलू और कढ़ी सलाद पापड़ ऐं इहो वग़ैरह वग़ैरह जेको बि एसेसरीज़ गॾु ईंदियूं आहिनि थर्मोकोल जा बासणु इहो तव्हांखे चयो हुओ पर मां तव्हां खां माफ़ी थी चाहियां दादा हाणे जेको महिमान असांजे घरि अचण वारा हुआ उहो केंसल थी वियो आहे त हाणे हिन दफ़े इहो ऑडर केंसल करिणो पवंदो मूंखे वरी ॿिए दफ़े जॾहिं थियो तॾहिं मां तव्हांखे ॿुधाए छॾंदमि लास्ट टाइम बि तव्हां खां ई कराई हुई रोटी त जाम सभिनी खे वणी हुई और ॾाढो सुठो माना तव्हांजो टेस्ट हुओ तव्हां लास्ट टाइम बि इहो नूडल्स वग़ैरह कराया हुआ न तव्हांखा ॾाढा सुठा हुआ जय झूलेलाल